जोंनि जायगायाव फालांगि होनब्ला जोंहा मोनसे फालांगिया बहुथ मोजां सोलियो सिक्राब फालांगि बे फालांगिखौ बुङोबा जोंहा मावनोबा जोंहा थ्रेद लाइसेनसनि गोनांथि दं थ्रेद लाइसेनस मोनोबा जोंहा बिजिनेसखौ मावनायाव एसे सहस जायो नङाबा दुइ नामबार नि माल होननानै बेखौ एसे हमनोबो नागिरो खिनथु बिनि खामायनाय रां बिनि मुलामफा बिराथ मोजां बिजिनेसखौ मावनो हायोबा दान मोनफायाव ब्रैजि बा बाजि रोजासो मासआव फैयो बिनि थाखैनो आं बिनि थाखैनो आं बेनि महसखौ एसे मिनथिगौ आरो जोंनि बर'फ्रा एसे मावनो बायो माननो होनोबा बे जिनिसा एसे लेथ्रा बिनि थाखैनो गुबुन जाथिया रासिन मावो आरो बे बिजिनेसखौ मावनो हानाय बादि जानांगौ बा मानसिया एसे मिहि जानांगौ गुबुनजों गोरोबनो हानांगौ नों गुबुननिफ्राय बायनानै गुबुननो फानफिननो हानाय नोंहा खेफासिथिया थानांगौ बेखौ मावनोब्ला बुहुथ नोंहा नरमालै थानांगौ थाखा फैसा गोनां जायो थाखा फैसाजोंसो नोङो बायना गुबुननो फानफिननो हायो बेनिखायनो नोङो एसे खनसियास जानानै